जी हाँ मैंने इस्मार्ट वाॅच मँगवाई थी सही समय पर सही पते पर आई है ब्लैक कलर की मँगवाई थी उसमें चार्जिन्ग भी अच्छी होती है जैसे मैंने ऐप में क्वालिटी देखी थी वैसी ही आई है ब्लैक कलर की मँगवाई थी ब्लैक ही कलर की आई है उसमें ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है उसमें कई प्रकार की उपलब्धियाँ हैं जैसे कि उसमें इस्क्रीन टच भी हो जाता है और उसमें कई प्रकार के ऐप भी हैं और ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है उसमें और देखने में भी अच्छी है उससे हम कॉल भी कर सकते हैं और उसको टाइम के लिए भी उपलब्ध कर सकते हैं उसमें कई प्रकार की उपलब्धियाँ होती हैं उसमें सभी प्रकार की उपलब्धियाँ होती हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और दिखने में भी सुन्दर लगती है